सिंधीयुनि में जॾहिं ॿार जनमु वठंदो आहे त उनजे छह ॾींहुं ते हुन जी छठी मल्हाई वेंदी आहे हिनमें असां माउ ऐं ॿारु खे पलंग ते वेहारिंदा आहियूं ऐं चौधारी हुन जे हिकु ॾोरी बधी छॾिंदा आहियूं ऐं हिकु डायरी बि रखिंदा आहियूं जंहिंखे असां सिंधीअ में चौपड़ी चवंदा आहियूं उन चौपड़ीअ जे अॻियां हिकु असां कलमु बि रखंदा आहियूं ऐं माउ विधाता के अरदास कंदी आहे त मुंहिंजे ॿारु जो नसीबु तमामु घणो सुठो लिखिजे ऐं उन ॾींहुं जाम मिठाइण बि विराहियो वेंदो आहे ऐं जाम ॼणा खीरु चांवर ठाहे रखंदा आहिनि के कड़ा परसाद ठाहे रखंदा आहिनि ऐं ॿारु खे सभु घरु जा भाती मिली करे आसीस कंदा आहिनि वॾी आरिजा जी आसीस कंदा आहिनि तमामु घणे सुठे पढ़ाईअ जी बि आसीस कंदा आहिनि